اسی تحریر نے قوموں کا رخ موڑا ہے اس اسی تحریر نے عوام میں بیداری پیدا کی ہے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 نہ کوئی مجھے پریشان کرے میرے ذہن کو اس سے یکسوئی اور سکون حاصل ہوتا ہے